हम स्वयंके मध्यम पीढ़ीके ही मानैत छी आओर हमर अवस्था भी मध्यम पीढ़ीके ही अछि मुदा नव पीढ़ी आओर पुरान पीढ़ी दुनू पीढ़ी हमर परिवारोमे छथि आओर हमरा हमर कार्य क्षेत्रमे सेहो भेटैत छथि तऽ एहि दुनू पीढ़ीके बहुत सारा एहन मोनक चीज रहैत छनि जे मैच नहि करैत छै मिलैत नहि छै जाहि दुआरे बहुत सारा झगड़ा या विवाद भऽ जाइत छै तऽ ई दुनू पीढ़ीमे सामञ्जस्य बनबय के लेल सभसँ पैघ छै जे कि आपसमे वार्तालाप कयल जाय जेना कि मध्यम पीढ़ी एकटा जे नव पीढ़ीसँ गुजरि चुकल छी ताहि अवस्थामे छी हम आओर जे पुरान पीढ़ी जाइवला छी ओहि अवस्थामे जाइके लेल तत्पर छी तऽ हम एखन ई बूझि सकैत छियै कि नव पीढ़ीकेँ की जिज्ञासा होइत छै नव पीढ़ीके सदैव ई जिज्ञासा रहैत छै कि हमर बातके ऊपर प्राथमिकता देल जाय आओर हमर जे कही तकरा अहाँ मानू आओर पुरान पीढ़ीके होइत छै कि जे दुनिआँके नियम छै ओहिसँ इतर काज नहि करू ताकि कोनो तरहके कलङ्क या कोनो तरहके पीढ़ीके बुरा बर्ताववला बात नहि आबए ताहि दुआरे नव पीढ़ीके साथ हमेशा पुरान पीढ़ीके किछु ने किछु असामञ्जस्य बनबयमे लागल रहय पड़ैत छै आओर एहि बीचमे हम इएह कहय चाहब जे दुनू पीढ़ीके मिला कऽ चलयके लेल बार बार वार्ता केनाइ आओर सङ्गे बैसिके ओहिके औचित्यपर गप्प केनाइ से सभ समस्याके समाधान भऽ सकैछ